जेब्ला आं उन्दै सममोन अब्लानिफ्रायनो सानस्रिनो रोंजेनदोंमोन आङो जेब्ला बा द' बोसोर बाैसोमोन अब्लानिफ्रायनो सानस्रिनो रोंदों आं दैखौ गियोमोन बात नाथाय जोंनि लोगोफोर बा आंनि आब'जों जेब्ला आं दुगैनो दैमायाव थांबाय थायोमोन अब्ला आब'मोना बोरै सानस्रिनो सोलोङो दैयाव बाज्रुमो बिसोरखौ नुनानै सानस्रिनो सोलोंजेनदोंमोन आं बिदिनो आंखौ सानस्रिनो फोरोंजेननाय फोरोंजेननायानो जादों जोंंहानि असे आब' जेब्ला जोंहानि आब'आ दुगैनो थाङोमोन अब्ला आं जोंहानि आब'जों उन उन खारफालांबाय थायोमोन बिदिनो आब'मोनखौ नुनानै आब'मोना जेरै सानस्रियो बेबायदिनो दैयाव बाज्रुमफानानै बिदिनो माबोरै सानस्रियो बेखौ सोलोंदोंमोन